जीअं त मूंखे पंहिंजे लाइ शर्ट पेंट खपंदी हुई त मां ऐमेजॉन ऐप ते ऑनलाइन कपिड़नि जी खरीदी कई जेका माप ऐं रंग मां चूंडियो हुओ उहो ई मूं वटि आहियो आहे उन जो कपिड़ो तमामु सुठो निकितो आहे ऐं मां उन खे पंजनि मां पंज स्टार ॾींदुसि ऐं ॿियनि खे बि सलाह ॾींदुस त हिन एच एम एम जी शर्ट ऐं पेंट तव्हां बि घुराए वठो तव्हांजे लाइ बि ॾाढी सुठीआथव ऐं वणदड़ अथव इन करे असांखे जेका शइ आई आहे सा ॾाढी सुठी आहे जय झूलेलाल बेड़ा पार